गोदान सारिजेननाय गथ' गोरलैनि थाखाय सेथि बोसोराव फालिनाय नेम खान्थिफ्रा जोंनि बर' हारियाव गुबुन गुबुन जोंनि बर' हारियावबो गुबुन गुबुन नेम खान्थिफोर जों फालिनायखौ जों नुनो मोनो दा बेबादिनो जाेंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जोंनि खृसथियानिथि नि बेलायाव जोङो नुनो मोनो जे गथ'वा सारिजेननायनि सारिनायनि उनाव सप्तासे एबा सप्तानैनि उनाव जाें बेखौ गिर्जायाव लाबोनानै नाम दोनो आरे बेबादिनो गुबुन गुबुन जोंनि खृसथियानिथि नि दिनेमेनसन गुबुन गुबुननि बेलायावबो जोङो नुनो मोनबावयो गुबुनफ्रा देरनानै बापटिसिम होयो आरो आरो जोंनि एन एल सि आवहाय आराे गुबुन गुबुन बिथिङाव एन एल सि याव जाें नायोब्ला जोङो बे उन्दै बैसाेआव उन्दै समावनो बापटिसिम खौ होयो आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन बेपटिस्ट फोरनि बेलायाव जोङो देरनानै बेखौ बापटिसिम होनाय जायाे आराे बेबादिनो जेब्ला गथ'वा देरो देरनानै बेखौ नखराव जोथोन लानानै बेखौ फेदेरनाय जायो आरो बेबादिनो जेब्ला गथ'वा बोसोरसे बोसोर जानानै देरबोयो बे समाव बेखौ बिनि जोनोम सान हिसाबै बिनि माेनसे स्पेसियेल दे हिसाबै बेखौ जोनोम सान बारदे हिसाबै बेखौ फालिनानै खुंनानै बिनि मुङाव बारदे हिसाबै केक हानाय आरो ओंखाम दौनाय बेफोरबादि हाबाफारिखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाें नुनो मोननाय जायो बेबादिनो बिनि जोनोम साननि थाखाय बे बोसोरसेनि गेजेराव देरबोबाय लावबोबाय बेबादिनो इसाेरनाव गथायनाय हिसाबै बे बोसोरसेयाव बिनि बारदे खौ खुंनाय जायो दा बेबादिनो बर'फोरनि गेजेराव गथ' गाेरलैनि थाखाय सेथि बाेसाेराव फालिनाय नेम खान्थि फोरानो नेमखान्थिफोरा बेफोरनो